میں گوگل میپ کے بارے میں جانتی ہوں اگر کہیں پہ جانے سے راستہ بھٹک گیا تو لوکیسن کے ذریعہ گوگل میپ کے ذریعہ وہاں پہنچ جاتے میرے بچے سب بھی گوگل میپ کا استعمال کرتا ہے ایک بار میں کہیں گئی تھی وہاں رستہ نہیں پتا چلا لوکیسن کے ذریعہ وہاں گئے تھے بہت اچھا لگا تھا بہت مدد ملتا ہے گوگل میپ سے اچھی بات ہے نہیں تو لوگ پھنس گیا کوئی ادھر ادھر میں تو کہیں جا نہیں سکتا ہے رات ہو گیا ادھر کوئی کوئی چیز کا ڈر ہو جاتا ہے کسی چیز کا اب موبائل کے ذریعہ گوگل گوگل میپ کے ذریعہ لوکیسن کے ذریعہ آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے ہم لوگ کہیں بھی جاتے ہیں میرا بیٹا اور میرے ساتھ جاتا ہے تو اس کے ذریعہ سے جہاں جانا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں بہت آرام سے پہنچتے ہیں کسی طرح کے تکلیف نہیں ہوتا ہے اچھا بھی لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے جانے میں